अपन भाषा पत्रिका दैनिक जागरण प्रभात खबर छै एहिसँ बड्ड नीक सूचना मिलैत छै एहि सूचनासँ हर तरहके घटनाके जानकारी हमसभके मिलैत रहैत छै दैनिक जागरण आज तक प्रभात खबर अनेक प्रकार मिथला प मिथला समाचार पत्रिका ईसभ जे हइ यहाँके मुख्य समाचार पत्रिका छलै एहिसँ हमसभके नीक नीक जानकारी समाजमे घटैवला घटनाके प्रति शब्दके भी सुधार करयके मौका मिलैत छै